मैथिली भाषा बोलैके चाही मैथिली भाषाके अपन बाल बच्चाके सबके मैथिलीमे बोलैके चाही मैथिली भाषाके प्रचार प्रसार हुएके चाही मैथिलीमे हमरासबके गामघरमे मैथिलीमे इमहर तऽ हरेक जगह मैथिलीमे बोलल जाइ छै मैथिलीके प्रचार प्रसार हुअके चाही हमरासबके मैथिलीके हम बोलेके चाही मैथिली भाषा बहुत ही सुन्दर भाषा छै एहि खातिर मैथिलीपर सब लोगके जोर दैके चाही ओमहर मैथिलीके बहुत जादा चाहेवला लोग ओमहर हँ मैथिली के ही प्रचार प्रसार हुअके चाही मैथिली बहुत ही सुन्दर भाषा छै मैथिली हमरासबके बच्चा उच्चाके मैथिलीमे ही सबकिछु बतबै छियै हमरासबके मैथिली भाषा बहुत ही आनन्द लागै छै ओमहर मैथिली ही बोलैके चाही ओमहर मैथिलीके बहुत ही बेसी लोग मैथिलीमे ही गप करै छै ओमहर मैथिलीके बहुत ही जादा लोग रहै छै इमहर मैथिली बच्चा उच्चासब हमरा सबके मैथिलीये बोलीके बोलै छै मैथिली बहुत ही बढ़िऑं भाषा छै इमहर मैथिलीयेमे ही सबकिछु होइ छै ओमहर सबकिछु मैथिलीयेमे बोलै उलै छै हमरासबके बालबच्चाके मैथिलीयेमे गप करै छियै हमरासब मैथिली बहुत ही अच्छा लागै छै मैथिलीके प्रचार प्रसार होइके चाही मैथिली बहुत ही अच्छा भाषा छै मैथिलीके बहुत ही आगाँ बढ़ाबैके चाही सरकारके मैथिली भाषापर सोचयके चाही